हॅं नमस्कार हॅं कहिये क्या हाल हॅं ठीक छियै ने हॅं चलिए तब की सब लेबै सब्जी बगैरह आर लेबै हॅं कथी कथी लेबै कथी कथी लेबै सब्जीमे सोहजनि छै अभी एक सए बीस रूपये किलो परबलो छै एक सए बीस रूपे किलो आ अल्लू छै अभी एक सए बीस रूपे पसेरी बैगन बीस रूपये किलो छै अभी की सब पसन्द करै छियै की लेबै परबल केतेक लेबै दू किलो लेबै हॅं हॅं सोहजन अढ़ाइ किलो आधा किलो एतेक कम लेबै तऽ सब परिवारमे पूरत कोबी बैगन नहि लेबै बैगनमे नोचनी धऽ लेत चैत छै चुकुन्दर नहि लेबै ह चुकुन्दर की भाव छै जानै छो हॅं तऽ ई सब जे हरा सब्जी खैबहो अभी ठंडामे ठंडा रहतऽ पूरा सरीर बाल बच्चा भी स्वस्थ रहतऽ सब्जी अभी खरीद कऽ खाहो अभी अल्लू गरम होइ छै गरमीमे ठंढा खीरा छै अभी सस्ता ऐं बीस रूपए किलो छै खीरा लेबहो ह धनियाके पत्ताके चटनी नहि बनैबहो छै ने अभी हरा सब्जी जादा खैबहो कनी आंय हं आलू आ अथी अथी नहि लेबै सीम नहि लेबै सीम जे लगैने छियै ओ सीम दै छियै आं सारे तीन सए रूपे किलो अपने की भाव लेबै से बतैबै तब